आ कोण उलयता आ हय हय

आ आ आ ओके तुम कितू जाय आसलें टिकेटू आ कितू जाणा हाय कितलीं आ तीग जाण ये कितू दिसा खातीर जायी लायक वोसोन येवपा लायक कितू लायक तुमी वोसोन येवपा लागू माई बॅक येवपा लागून टिकेट्यो तिवू बूक करूंक जायी ओके सो एक टिकेटी आ

ओके ओके एज टिकेटी न्हू लायक एटीन पसोन आसता सिक्श्टीन एटीन एन बिलो एटीन हय चोय तेंकां लॅस टिकेट आसताय एटीन एन अबाव तेंक चोड म्हारोग आसता टिकेट हय तुमकां बिलो फायफ आ ताका ना पूण ना तांकां तेश कोन हय आनी न्हू तुमी एश कोन ट्रेनीन वोसपाचीं प्लेनीन वोसपाचीं वा कितें बसीन ओके ट्रेन्यू जाल्या न्हू तुमकां मे टिकेट मेळपा माश्शे त्रास जातले वेटिंगाचे आसतो तुमी सो तुमक आनी तीन दिसा भितर कळटोलें की टिकेट बूक जाली काय ना ती किद्या सद्द्यां फूल जालां आतां वेकेशन न्हू सोगलींत एश कोन ऑ बँगलोर बीन वोसो सोत्ताय सो ताका लागून टिकेट फूल जाला पूण हांव ट्राय कोत्ता कित्या वेटिंगाचेर दवरपा शेकता आनी कोणीय गेल जाल्या तुमक घालूं मेळटा णू ओ एसीचें ओके ट्राय कोत्ता कोळें तीन दिसा भितोर कोट्टेलें प पसन तॅन थावजन पडटले लॅस लायक सॅवॅन थावजन सून आमी कोरूं मेळटा सॅवॅन थावजन हय ओके मागीर तुमक पोत्तून येवपा जाल्या सेम रेट पट्टोली लायक तुमक कितू दिसा भितोर येवपा जाय लायक तुमगे दि वेकेशन कितू दिसांचो ओके वन वीक जाल्या मागी तुमगे तुम बॅक कितल्यां येवपा सोत्ताय मागी थिंग सावन कितल्यां येवपा सोत्ता न्ही ट्रेनीचे खुंचे ट्रेनीचेरू कितले टायम हय हय सांगता ओके बरें बाय